विज्ञानके बारेमे जे मतलब कोइ भी चीज अगर निकलै हइ चाहे बनायल जाइ हइ तऽ मतलब बढ़ियआँ बुझाइ हइ चाहे मोटरसाइकिल पहिले छलय राज राजदूत छलय सभसँ पहिले छलय मतलब साइकिल साइकिल तैयार भेलै बढ़िआँ मतलब चलैय लागलै बढ़िआँ बुझयलै पब्लिककेँ बढ़िआँ बुझेलै ओकर बाद राजदूत राजदूत निकललै तऽ सभ आदमी लेलकै सभे रे बढ़िआँ बुझयलै आ ओकर बाद कार कार भी मतलब आविष्कार भेलै कार भी बढ़िआँ हइ ओकर बाद टरेन भी टरेन बढ़िआँ भेलै मतलब चलै हइ तऽ ओकर आविष्कार खूब अच्छा हइ यात्रीकेँ जाय आबयमे बहुत सुन्दर हइ मतलब ऑनलाइन जमाना भेलै ऑनलाइनसँ आदमी जे हइ कोइ भी चीजके मतलब जानि सकै हइ तऽ ऑनलाइन होइ हइ कोइ भी चीज अगर वेबसाइटपर डलाइ हइ कोइ भी चीज मतलब कोइ भी चीज अगर लॉन्च होइ हइ चाहे बनै हइ तऽ मोबाइलपर डलाइ हइ तऽ देखै छियै तब जानै छियै कि हँ फल्लाँ चीज बनलै हन फल्लाँ चीजकेँ देखै छियै तब ने पता लागै कि जे ई चीज बनलै हन से ई चीज हइ तब ने जेना चन्द्रयान थ्री चद्रयान थिरी जे ऊपर गेलै चान्दपर पहुँचि गेलै बढ़िआँ महसूस भेलै हमर देशके देशके नाम भेलै भारत देशके नाम भेलै जे हँ देशके चन्द्रयान थ्री मतलब सक्सेस भऽ गेलै खूब बढ़िआँ महसूस बुझयलै आओर भी मतलब बहुत जे सामान छै जे बढ़िआँ बुझाइ छै देखयमे आविष्कार भेलै बढ़िआँ सभसँ पहिले जे हइ से आविष्कार भेलै साइकिल साइकिल मतलब आदमी बहुत आदमी पसन्द करै छलय मतलब बढ़िआँ बुझाइ छलय ओकर बाद राजदूत आ ओकर बाद कार ओकर बाद बहुत चीज ऐसन हइ कि मतलब बढ़िआँ महसूस बुझाइ हइ ऑनलाइनके जब अभी भी जे पहिले छलय छोटका मोबाइल अथि पहिले छलय टेलिफोन टेलिफोन छलय तऽ आदमीकेँ पताए नहि छलय एतेक मतलब जे बड़का मोबाइल नि लेतै रहए अभी मतलब टेलीफोनसँ कैमरा नोकिया मोबाइल नोकिया मोबाइलसँ धीरे धीरे आविष्कार भएल गेलै नोकिया मोबाइल आ नोकिया मोबाइलसँ अभी एंड्रॉयड मोबाइल भेलै मोबाइल भेलै एंड एंड्रॉयड मोबाइल जे हइ से एहिमे जे हइ कोइ भी चीज अगर नया होइ हइ तऽ आदमीकेँ देखय लए मिलै हइ एहि दुआरे कि नेटपर डलाइ हइ नेटपर डलाइ हइ तऽ मतलब कोन चीज कैसा बनलै सभचीज ओहिमे रहै हइ तऽ देखै हइ तब ने आदमी पता लागै हइ मतलब देखलासँ बहुत मतलब कहिया बनलै कहिया लॉन्च भेलै कहिया की भेलै सभ मतलब देखयके मिलै हइ बढ़िआँ महसूस होइ हइ जेना चन्द्रयाने थ्री जे यहाँसँ मतलब छोड़ल गेलै ऊपर गेलै तऽ पहुँचि गेलै सक्सेस भऽ गेलै तऽ मतलब बढ़िआँ महसूस भेल बुझयलै हँ अपना देशके मतलब चन्द्रयान थ्री पहुँचि गेलै बढ़िआँ महसूस भेलै